अपने घर में झाड़ू इस प्रकार से लगाते हैं लगाते हैं जब हमारी वाइफ़ नहीं रहते हैं तो अप स्वयं अपन झाड़ू पोछा लगाते हैं झाड़ू लगाने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं तो घर घर घर द्वार सफ़ाई भी होती रहती है साफ़ रहती है और झाड़ू लगाने लगाने से से हमारे शरीर से पूरा शरीर अच्छा स्वच्छ स्वस्थ रहता है तब आसपास के सफ़ाई पर भी ध्यान बहुत ध्यान देना चाहिए ध्या जब हमारी वाइफ़ नहीं रहती हैं तो तो झाड़ू झाड़ू अपना स्वयं लगाते हैं और सीमेंत सीमेंत सीमेंत जो फर्श है सीमेंत से द उसको मतलब पानी से फिनाइल डालकर उसे सफ़ाई करते हैं और जो कच्ची मिट्टी का घर है मतलब जो ज़मीन है उसको गाय के गोबर से लिपाई करते हैं जो गाय एक हमारे भारत गौ माता के गौ को माँ दर्जा दी गई है गाय के गोबर से हमारा मतलब एक पवित्र पवित्र परंपरा से मतलब आ रही है गाय के गोबर से पूजा पाठ की जाती है लीपा पर लीपा लीप लिपा लिपा करते हैं हम लोग गाय गाय के गोबर के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं गाय गोबर से हम लोग उसके गोल गोलछा और गोबर से खाद और उसको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं हमाए जो गाय के गोबर से खेतों को में डालते हैं जो प जो खाद बनकर खेत मतलब पेड़ पौधा हर चीज़ पैदावार होती है पैदावार होती है और और गाय आउर पोंछा झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोग हम लोग हम लोग अपने आसपास के भी अगल बगल जो जो घाँस फूछ झाड़ू से साफ़ करते हैं फर्श पर गाय के गाय के मतलब गोबर से लगाने से मतलब उसके जितनी कीटाणु मिट्टी कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं और जो है गाय के गोबर से गो गोबर से हमें अनेक लाभ होते हैं उसके गाय के गाय को दूध के दूध छे गाय हमें दूध भी देती है उछको पीने से हम लोग को दूध के दूध के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं हमारे जो शरीर पर गाय के दूध के बच्चों का भी मानसिकता और ताकत मज़बूती मिलती है मिलती है गोबर गो गोबर र की खाद लग लगाने के लिए फर्श पर हम लोग अनेक प्रकार के अनेक प्रकार से लीपापोती लिपाई करते हैं लीपाई करते हैं झाड़ू झाड़ू पोछा लगाने से हमारे छ आसपास के माहौल और स्वस्थ सुंदर वातावरण वगैरह होता रहता है गाय के गोबर के गोबर के देवी देवी देवता देवताओं को अन अनेक स्थान दिया गया है गो गाय हमारी गौ माता है एक माता के समान दर्जा दी गई है